आङो फ्लिप कार्द आव हाय अरिफ्लेमनि मोनसे लसोन बिहरदोंमोन बे लसोना गोबायसो फैदों आरो जेरै दाम ओरै सफैयाखै बेनिखायनो आङो मोजां मोनाखै गोसोआबो जेरै दाम आरै मोजां फैनांगौ मोन फेक्केजिं आबो मोजां नङा मोन आरो लसोननि मुक्रायानो बायनाय सोमोन गासिबो गनानै लिलि लिला जाजोबनाय आरो आङो जेब्ला रिर्टान हरनो थाखाय रिर्टान होरनो नागिरदोंमोन बे समावबो रिर्टनाबो थाब जायाखै आरो रिर्टानानो जायाखै रिफान्दबो मोनफिनाखै आङो बेनि थाखायनो आङो बे समाव मोजां मोनोखै आरो ना आरो सानसे खालि मबायल कबार बो बिहरदोंमोन बे मुबायल कबाराबो जेरै दाम ओरै रिबिउ आव आङो मोजां मोननायखाय मोजां सान्नानै बिहरदोंमोन नाथाय साबजानाय मोनासै आरो ना मोजां फैयाखै खालारा बो जेरै बिहरदों ओरै फैयाखै आरो फेखेट सिस्टेमआबो मोजां नङा मोन आरो

रिफान्दखौ माने लोगो लोगो हरबा एसे साबसिन जायो आरोना लांनायजों लोगोसे नाथाय रिफान्दखौ बिसोरो साननै सानथाम बिदिनो सबथासे सबथानै बिदि उनाव सो हरो बिदिखौ माने जोंनोबो फैसा खौ नांफिनगौ जायोना गोदान बायफिननो थाखाय गोदान अरदार खालामनो थाखाय आरो मोजां रिबिउ नुनायखाय आङो बिहरदोंमोन नाथाय मोजां सफैयासै बिनि सायाव रिफान्द आबो थाब जायासै बिखायनो आङो मोजां मोनोखै आरो मोनसे गसलाबो बिहरदोंमोन बे गसलायाबो एस साइस बिहरबाय आङो एस खौनो गानखायो नाथाय एस साइस आनो ओरै बायदि गिदिर फैदों एस आनो एम जों समानसो फैदों बिनिखायनो मोजां मोनाखै आरो जेरै बिहरदों बेबादिनो मोनाबा बयबो दुखु मोनखायोना मानोना फैसा गारनानैसो जोङो बिहरो आरो जोङोथ' स्टुदेन्ट जों हा फैसा थाखा खम थायो बिदिनो रिफान्द फोरखौ बो जोङो थाब मोनजानो लुबैयो रिर्टान खौबो थाब लाजानो लुबैयो नाथाय थाब थाब जाया बेनि थाखाय आङो बे प्रदाक खौ मोजां मोनाखै

आरो बिदिनो आङो गासिबो बे प्रदाक फोर खौ गाज्रि फैनायखाय आङो प्रदाक खौ मोजां मोनाखै आरो ना